जे हमसब बेमार पड़ै छी तऽ पहिने जड़ी बूटी चलैत रहै ताहि दुआरे हमसब तुलसीके जेना उकासी होइया तऽ तुलसी पी लेलहुँ तहन जे काढ़ा बनेकए पी लेलहुँ बाकसक पात पी लेलहुँ ई सब दए कए गरम कए कऽ पीलहुँ जे हमसब तनदुरुस रही